हांव बरोवपाक बसतां तेन्ना पयलीं म्हणल्यार एक बरो लांब स्वास घेतां एक पॅन आनी एक पुस्तक फुड्यान दवरतां जायते फावट कसल्याय विशयाचेर बरोवपाचें ते सुचना तेन्ना एखाद्या लेखकाचें पुस्तक चाळपाक बसतां हांव चडशें कविता कथा आनी कांदबरी अशीं पुस्तकां चाळुन काडटां लेखक पुंडलिक नायक हांची अच्छेव कांदबरी चाळून काडली जाल्यार दामोदर मावजो हांची कार्मेलीन याद येता हालिसराक डॉक्टर प्रकाश पर्येकर हांची पुरण कांदबरी हांतात घेतल्या लेखक वाळपय गांवचे आशिल्यान तांची भाशेची उतरां आमकां समजुपाक मातशीं कठिण वयता म्हूण परत परत वाचून ती समजून घेवची पडटा तशी कांदबरी शेत रोवपी लोक आनी म्हादय न्हयच्या वाठारांत रावपी लोकां मदी आसा तरी तांची उतरां वेगळे तरेन आसा दर एके भाशेची वेग वेगळी बोली आसा काय फावट बरोवपाक लागता आनी अर्द्याक थांबतां फुडें कितें बरोंव ते सुचना तेन्ना एक पासय मारपाक बागेंत ना जाल्यार दर्यावेळेर वचून बसतां वयताना हातांत एक पुस्तक ना जाल्यार दिसाळें घेवन वयतां सैमांत बसुन केल्ले विचार खूब वेगळेच आसता तकलीय बरी चलता आनी नव्या विचारांचो दर्या उफाट भरून येता खंयचोय नवो विशय निवडटले जाल्यार मन शांत आसचें पडटा ना जाल्यार उतरां कशीं मांडप ते कठिण लागता मोबायलाचेर आमकां जायती म्हायती मेळटा मोबायल म्हणल्यार टी वी अशें म्हणल्यार हरकत ना कारण आयज मोबायला शिवाय जगप जायना